हमरा आरके जे छै देशमे मतलब बहुत किछु होइत छै बहुत किछु छै बहुत किछु कमी छै हर चीजके पूरा नहि छै कमी तऽ खूब छै लेकिन अपना जीबन बीतबैके लिए दुःख सुख से बीत रहल छै हमरा आरके देशमे लेकिन हमरा आरके देशमे फल फूल उपज नहि छै फल फूल होना चाही नहि छै आम कटहर लुच्ची छै लेकिन फल फूल नहि छै आखिरे फल फूल रहतै तऽ हमरा आरके बहुत महगा कीनके खाइत छियै लेकिन हमरा आरके देशमे फल फूलके उपलब्ध रहतै तऽ हमरा आरके जरूर सस्ता रहतै हमरा आरके किसान आदमी छियै मजदूर आदमी छियै हमरा आरके रोजी रोटी नहि लागल छै तऽ हमरा आरके किसान आदमी छियै ओतना महँगा कीनके नहि खाए सकैत छियै एहि खातिर आम लुच्ची अपना आरके देशमे हमरा आरके देशमे उपज छै तऽ आम लुच्ची लगेलिए कटहर लगेलिए ओ फलै छै ओ खाए छै बाल बच्चा खाइत छियै लेकिन फल फूल अभी जे नहि लागि रहल छै हमरा आरके देशमे लगना चाही सबके हर चीजके जरूरी लागैत छै जरूरी होना चाही लेकिन नहि छै तऽ बिबशमे अपन जीबन बीत रहल छै जेना तेना बीतिए रहल छै हमरा आरके देशमे जब से जीबिका अयलै यऽ जीबिका अयलै यऽ तऽ ओहि दिन से हमरा आरके देशके बदलाब भेल छै बहुत चीजसँ बदलल छै हमरा आरके जीबिका अयलै यऽ जब से जब से जीबिका अयलै यऽ तब से जबकि जे बोलि नहि सकै रहै दू आदमीके सामनामे ओ बोल सकैत छै दश आदमीके सामनामे जे दू आदमीके सामनेमे दुल्हन घर से बाहर नहि होइ रहै ओ दुल्हन घर से बाहर भएके किछु दूर जाके मीटिंग करैत छै आओर दश आदमीके साथ बैठैत छै दश आदमी से बात बिचार अच्छा ढङ्ग से करैत छै कोइ लाज धाकके जब से जीबिका भेलैये तब से कोनो मतलब अपनामे भेद भाव जाति पातीके कोनो भेद भाव नहि रहलै एक भेद भाव दीदी भैयाके सिबा आओर कोनो भेद भाव नहि छै तऽ जीबिकाके बहुत बहुत मान सम्मान हमरा आरके अपना सब दीदी सब भैया मिलके कयलिऐ यऽ आओर जीबिका से हमरा आरके बहुत तरक्की भी कयलिऐ हँ बहुत बहुत दीदी भैया सब बात चीत आओर बहुत बहुत दीदी भैया सब हमराआरके जान पहचान जे कतहुँ हमरा आरके अभी किछु भए सकैए रास्ता पेरा तऽ जरूर दोसर दीदी चिन्हतै जे हमर जीबिकाके दीदी छियै फलना दीदी छियै जरूर छै कि हमरा आरके रक्षा करतै कतहुँ भैया देखि लेतै हमरा घर सबके दिस मतलब दश कोस अंतर तक दीदी भैया सब हमरा आरके चिन्ह पहचान जब से जीबिका अयलै यऽ एहि लिए जीबिकाके हमरा आरके बहुत बहुत धन्यबाद जा रहल छै जीबिका से बहुत ही तरक्की कयने छियै कि गैआ कीन लियै जीबिका से जीबिका से गैआ कीनके टका लेलिऐ समूह से ऋण ओकरा भी कटा देलिऐ ओहिके बादमे भैंस कीनलिऐ भैंसके टका भैंसके कटा देलिऐ जीबिका से जीबिका से बहुत बहुत तरक्की कयलिऐ जब से हमरा आज कल समूह भेलै हँ ने तऽ हमरा आरके बहुत बहुत भाग ठीक छै बहुत तरक्कीके लिए जीबिका से हमरा आरके जब से समूह चललै यऽ बहुत हमरा आरके मजबूरी दूर भेलैए बहुत दूर छै कष्ट आखरी बहुत आदमीके रङ्ग ढङ्ग पर पहुँच गेलियै यऽ बहुत किछु कयलिए जीबिका से लेकिन हमरा आरके सोचैत छियै जीबिका सब दिन बरतमान रहै आओर सब दिन चलैत रहय कि हमरा आरके भबिष्य बाल बच्चाके सुधरि सकैए जीबिका से यदि हमर जीबिका नहि रहैतिए तऽ हमरा आरके देशमे बहुत बहुत चीजके दिक्कत रहैतिए एक जीबिका छै की हमरा आरके देशके अखनी बहुत बिकास भै रहल छै धन्य जीबिका जे बहुत बिकास बहुत दीदीके रोजगारी मिलल छै बहुत भैयाके रोजगारी मिलल छै दीदी भी रोजगार कै रहल छै बहुत भैया भी रोजगार कै रहल छै तऽ बहुत बहुत धन्यबाद छै हमरा आरके जीबिका से लेकिन कनी कनी तऽ हमरा आरके देश पिछड़ल छै जब से जीबिका अयलै अँखियोंमे नींदो नहि अयलै जीबिकासँ किआ हे दीदीआ बचते करिते बड़ा नीक लागैत छै हे जब से जीबिका अयलै यऽ तब से बहुत आनंदमे दीदी सब छै जे गलक आर बैठते बड़ा नीक लागै छै हे जब से जीबिका अयलै अँखियोंमे नींदो नहि अयलै किआ हे दीदियाँ दश टकीआँ बचत करिते बड़ा नीक लागैत छै हे हमरा आरके बैंक नहि गेलिए कहियो बैंकमे निकासी फोर्म नहि चिन्है रहिए जमा फोर्म नहि चिन्है रहिए आओर बैंकमे बाजय भी लै नहि चिन जाने रहिए जे बैंकमे केना बात करबै लेकिन एक जीबिकाके प्रसादे हमरा आरके बैंकमे हर चीज जानकारी अयलै गेलिए एलिए कोन फोर्म से जमा होइ छै कोन फोर्म से निकासी होइ छै मनेजर से केना बात करल जाइ छै बैंक से केना बात करल जाइ छै केशियर से केना बात करल जाइ छै आखरी हमरा आरके हर चीज बिकासक हर चीज सीख गेलिए बहुत किछु जीबिका से सीख लिए रऽ आओर बहुत ऊपर भी जीबिका से भेलिए यऽ अयमे तऽ बहुत बहुत धन्यबाद छै जीबिकाके लेकिन सोचैत छियै जे हमरा आरके सब दिन चलय जे हमरा आरके बाल बच्चाके भी भबिष्य सुधरल रहतै जीबिका एक जीबिका योजना चललै जहिआँसँ तहिआँसँ बहुत बहुत धन्यबाद छै जीबिकाके जे हमरा आरके देशके गरीबी बहुत तरह से दूर छै बहुत लोग जीबिका से कर्ज लैके कोनो अपना धंधा कैके कर्ज भी चुकाए देलकै हँ धंधा भी ओकर चलि रहल छै बिजनेस भी चलि रहल छै एक रूपैआके पर्सेंट पर मिल रहल छै नहि तऽ अभी एहि देशमे दश रूपैआ पर्सेंट पर रूपैआ नहि मिलतियै नहि मिलतिऐ आखरी धन्य जीबिका जे एक रूपैआ के मिल रहल छै आ आओर लोककेँ टका हेरै लऽ लोग नहि जाइ छै अय जीबिकामे एक एक लाख एक दीदीके टका मिलैत छै क्रेडिट अच्छा रहना चाही मिलैत छै कोनो दिक्कत नहि छै एको लाख टका लैके बिजनेस कए लै छै बिजनेस कै कै अपन जीबिकामे देने जाइ छै टका कटि जाइ छै दीदीके अपना बिजनेस धंधा बचि जाइ छै तऽ ओहि लिए जीबिका जे छै बहुत बहुत ऊपर अभी दीदी भैया बेरोजगारी रोजगार कै रहल छै जेना रोजगारी संस्कार भी मिलल छै जीबिका से बहुत सं संस्कार मिल गेलै जीबिका से बाजेके भी जेकरा बाजेके लूरि ढङ्ग नहि रहय ओ बाजै लऽ भी सीख गेलै जीबिका से हमरा आरके देश एकटा चीजसँ पीछाँ छै कि हमरा आरके देशमे अभी कोइ चीजके फैक्टरी नहि खुललैए बिजनेसके कमी छै बिजनेस लोगकेँ अभी जे छै मतलब बेरोजगारी छै रोजगारके कमी छै हमरा आरके देश रोजगार नहि छै एहि रोजगारके चलते हमरा आरके देशके आदमी बाहर जा रहल छै कमबैके लिए बाहर जा रहल छै कमबैके लिए बहुत खतरनाक से कमाएके आबि रहल छै एहन नहि छै जे हँ सुरक्षित कमाएके आबै छै बहुत दू पैसा कमबै लऽ जाइ छै की बाल बच्चा परिबारके मेंटेन होयतै फिर भी ओ मेंटेन नहि भए सकैत छै भगबानके देन रहय छै ओनहे रहि जाइ छै ओकर मनके मनसा मनके सोच मने रहि जाइ छै लेकिन हमरा आरके एक सोच छै जीबिका से एक बड़का कोइ फैकटरी खुलि जैतिऐ हमरा आरके देशमे हमरा आरके देशके जेतना दीदी भैया गामके हमरा आरके सर समाज देशके जा रहल छै एकदम खटयके लिए बाहर गाड़ी घोड़ा पर खतरनाक भए जाइ छै रस्ता पेरा खतरनाक भए जाइ छै ई चीजके हमरा आरके देशमे अभी कमी छै अभी हमरा आरके रोजगार मिल जैतिए तऽ बाल बच्चा हमरा आरके देशके आओर दीदी भैया रोजगार बाहर नहि जैतिए एहि खातिर हमरा आरके सोचैत छियै जे कोइ ने कोइ रोजगारी मिलना चाही रोजगार के चलते केकरो बाल बच्चा जे बढ़िआँ छै मास्टर छै पैसा बला छै धन बला छै ओ बच्चा सबके बाहरे भीतर पढ़ा लै छै कहौ पढ़ि सकैये नौकरी भी लै सकैये गरीबके आओर पैसाके मजबूरीके चलते आओर गरीबी गरीबीए पैदा भेल जाइ छै जेकरा पासमे पैसा नहि छै बाल बच्चाके पढ़यके लिए हौसला छै चाहैत छै लेकिन एक पैसाके चलते ओ पीछाँ पड़ि जाइत छै बाल बच्चाके संस्कार नहि दै सकैत छै संस्कार दै छै गुरु मैआ बाप होइ छै संस्कार दै छै आखरी मायो बापके पैसा नहि रहय छै ओहि से पीछाँ पड़ि जाइ छै पिछड़ि जाइ छै